माँछ अइ छोटकामे कि बड़कामे तऽ छोटकामे तऽ इएह पोठिआ सब हइ झीँगासब हइ हँ बड़ पहिले नाम सुनि लू तऽ रेट हम कहब बड़कामे रुपचन छै रेहु हइ गोल्डन हइ बामी हइ आओर कथी कहै हइ छोटकामे

नहि रेट छोटका माँछके कि अइ बड़का हुँ तऽ रेहुके भऽ गेल एक एक सओ तऽ कि कऽ लेबु पाइ छोटकाके छोटकोके वएह रेट एक सओ चालिस हँ छोटका माँछ हो गेलै तऽ इएह चलिते से छोटका छोटका माँछके महगाइ हइ एक सओ चालिस हुँ गोल्डन भऽ जाएत कि चाने एक सओ गोल्डनके हइ तीन सओ रुपैए आओर रेहूके कम भऽ जेतै कतेक लेबै तऽ ओ वएह लैके छलै अँ कम कऽ देबै तऽ तीन किलो लऽ लेबै ज्यादा रेट हइ तऽ अहाँ कतेक लेबै से किछु कम कऽ देबै दुइ किलो तऽ हटाबू ने किलोपर पचास रुपैआ कम कऽ देली तऽ अढ़ाइ सओ रुपैए किलो हम दऽ देब अच्छा ठीक हइ तऽ ठीक छै ठीक छै